ہیلو وعلیکم سلام آپ کا کیا مسئلہ ہے اوہ پہلے چشمہ دیے تھے اوہ تو چشمہ لگانا پڑے گا آپ کو اتنا پریشانی نہیں تھا

پڑھائی میں اتنا پڑھائی کرتے اس وقت درد ہوتا ہے نہیں ہوں ٹھیک ہے میڈیسن لکھیں گے کچھ دوائی لکھ دیں گے ہوں ہاں اسی کی وجہ سے ہوتا ہے میڈیسن لکھیں گے آپ دوائی لے لیجیے گا اور چشمہ بھی لے لیجیے گا ہو جاتا ہے پہلے تو اتنا طبیعت نہیں خراب تھا اور کوئی پریشانی ہوں چلیے اتنا دقت نہیں ہے ٹائم سے ٹھیک ہے دیں گے دوائی ٹائم پہ میڈیسن لیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا اور چشمہ لگائیے گا کہ اب کیا کریے گا اب مجبوری پہ لگا لیجیے چشمہ اور میڈیسن لکھ دیں گے ہوں سب اتنا دقت ہے تو چشمہ لگانا ضروری تھے